मुखिआ सरपञ्च आर जाइ छथिन भोट माँगै भोट माँगल हो जाइ हन तऽ हुनका जरूरी मेटा जाइ हन आओर भोट लेल हो जाइ हन तऽ दोबारा नहि जाइ छथिन घुरिके गेल तऽ कहलक कि भऽ गेलै ई काम नहि रोड बनाबै छथिन नहि कोनो काममे नहि आगे रहै छथिन गेल तऽ कहलक कि ई काम भऽ गेलै एना भेलै नहि घर दुआर दै छथिन